जोंनि हादोराव फैनानै गुबुन हादोरनिफ्रा जेरै बेरायफैनानै जोंनि संनाय जानायफोरखौ जेरै दिनै साखि फैयो बे बेबायदिनो दिनै बिसोरोदनि बबेबा मोनसे संनायखौ मोजां मोनो बबबा मोनसे संनाफोरखौ जों मोना बि माखासे गुबुन ओनसोलनिफ्राय जोंनि आसामाव बेरायफैनानै दावबायफैनानै जोंनि जानाय लोंनाय माखासे हटेलफ्राव संनायफोरखौ जानाय नायनानै टेस्ट खालामो आरो बेजों लोगोसे बबेबा मस्लाखौ बबेबा मैगं थाइगं संनायखौ दिनै बिसोरो मोजां मोनो बबेबा मोनसेखौ बिसोरो मोजां मोनना बेजों लोगोसे बिसोरो दावबायारिफ्रा फैनानै जोंनि आसामाव दिनै थाफैनानै जोंनि जानाय जानाय संनायफोरखौ दिनै आलादा आलदा रोखोमनि जाफैनायनानै गावसोरनि डिसखौ दिनै गावसोरनो फोरमायलाङो बेजों लोगोसे दिनै गोबां दावबायारिफोरानो दिनै जानाय लोंनायजों लोगोसे जोंनि बबेबा बबेबा जानाय लोंनायखौ दिनै मोजां मोनो दिनै आरो बेजों लोगोसे बबेबा दिनै गावसोरनि थानायजों लोगोसे दिनै दावबायारिफ्रा फैनानै जोंनि आसामाव दिनै थाफैनानै जायगाफोरखौ बेरायनानै नायदिंफैयो आरो बेजों लोगोसे दिनै बिसोरो